हूं लााकडाउन च अस केह् केह् बनांदे रेह् केह्ड़ी केह्ड़ियां रैसपियां बनाइयां असें ओह् असें तुसें गी अस करने आं कि अस केह्ड़ी केह्ड़ियां रैसपियां बनाइयां असें राजमांह् चौल घर दे बनान्ने आं हां ते देसी रुट्टी घर दी खन्ने आं अस देसी आटे दे फुलके देसी राजमांह् देसी चौल असें गी देसी चीजां गै जैदा पसंद न अस देसी चीजां जैदा पसंद करने आं साढ़ा इक होटल ऐ छोटा जेहा ढाबा ऐ अस उत्थै बी रोज रुट्टी बनान्ने आं डेली साढ़े जेह्ड़े बाह्र दे लोक जेह्ड़े टुरियै औंदे न ओह् साढ़े होटल दी रुट्टी खाना पसंद करदे जेह्ड़े अच्छे लोग होंदे ऐजुकेटिड लोग जि'नें ई पता होंदा कि देसी रुट्टी सैह्त आस्तै अच्छी होंदी ऐ ओह् साढ़े ढाबे उप्पर औंदे न ते जेह्ड़ें गी नेईं पता होंदा ना ओह् हैन्नी औंदे ओह् आखदे कि असें गी पराने कोला पराना जेह्ड़ा जेह्ड़ा फूड गंदे तेल आह्ला फूड जैदा खाना पसंद करदे न होर जेह्ड़े अच्छे लोग होंदे ना उ'नें गी पता होंदा कि घर दी देसी रुट्टी जेह्ड़ी होंदी ऐ ओह् जैदा अच्छी होंदी ऐ सेह्त आस्तै ओह् औंदे न लोक साढ़े जेह्ड़े होटल उप्पर जैदा कोला जैदा में उत्थै आपूं रुट्टी बनान्नी आं ताजी रुट्टी बनान्नी आं देसी आटे दे फुलके देसी चावल देसी राजमांह् होर अस लोकें गी रुट्टी सर्व करने आं लाकडाउन बिच्च बी अस लााकडाउन बिच्च ते साढ़ा होटल थोह्ड़ा बंद होई गेदा हा ओह्दी ब'जा कन्नै साढ़े घर च बड़ियां प्रब्लमां आइयां घर बिच्च अस कि'यां कि'यां रुट्टी बनांदे रेह् असें घर बिच्च जो बी खाद्धा लाकडाउन बिच्च जि'यां बी असें गुजारा कीता गुलाब जामनु बनाए इक बारी बर्फी बनाई में थोह्ड़ी ब्हौत शैल इक बारी बनी निं शैल बनी फिर में दूई बारी परतियै ट्राई कीता दूई बारी जैदा शैल बनी बस थोह्ड़ियां ब्हौत चीजां अस इ'यां इ'यां करियै लाकडाउन च बी बनांदे रेहियां लाकडाउन च असें जि'यां जि'यां बी बड़ी मुश्कलें असें अपना घर दा गुजारा कीता करने पौंदा अपनी जिंदगी चलाने आस्तै ते फिर असें गी जैदा कोला जैदा असें गी अजकल्ल दे मौसम बिच्च साग बड़ा होंदा असें गी साग बड़ा पसंद ऐ अस साग चुनने गी जैदा कोला जैदा खेतरें बिच्च जन्नें असें अपने फूड बिच्च जेह्ड़ा अस रुट्टी खन्ने पीन्ने आं ना सवेरै शामीं ओह्दे बिच्च अस जैदा साग खाना हरियां सब्जियां खाना जैदा पसंद करनें ओह् साग जेह्ड़ा होंदा ना सेह्त आस्तै बड़ा अच्छा होंदा ऐ एह् इस्सी ते असें डेली खाना चाहिदा लेकिन डेली ते निं पर त्रियै दिन ते असें जरूरी खाना गै चाहिदा लेकिन जेह्ड़ा कोई साग खाग उस्सी लोग हसदे आखदे इस्सी ते पता गै किसे दा निं जां ते इस्सी सब्जी निं थ्होंदी ऐ खाने गी ते तां साग खंदे न ते जां इ'नें गी पता किश निं लेकिन इ'नें लोकें गी एह् पता निं ऐ कि साग साढ़ी सेह्त आस्ते ब्हौत अच्छा ऐ एह् चीज निं पता ऐ इ'नें लोकें गी पर साढ़े जेह्ड़ा कोई साग चुना दा होऐ निं जां खाऽ निं उं'दा लोग केह् करदे मौजू लैंदे आखदे एह् डंगर ऐ घाऽ ऐ घाऽ खा दा एह् मतलब साग गी इक घाऽ दे रूप बिच्च दिखदे जेह्ड़ा कोई साग खाऽ ते उस्सी आखदे डंगर ऐ एह् घाऽ खा दा इ'यां आखदे निं लोक ते इ'नें लोकें गी पता किश निं ऐ एह् लोक न जेह्ड़े इ'यां अपने इ'यां अपने आप गी एह् परेआ करांदे कि अस पढ़े दे निं हां अस अनपढ़ लोग आं खबरै अस इ'यां करदे इ'नें गी पता गै निं ऐ अगर इ'नें गी पूरा पता होऐ ना फूड दे बारे च कि असें साढ़ी सेह्त आस्तै केह् अच्छा ते केह् बुरा फिर ते एह् लो क कदेंबी निं हस्सन इ'नें गी पता गै निं ऐ ठीक ऐ ते राजमांह् चौल कि'यां बनाने चाहिदे राजमाह् चौल जिन्ने बी जैदा जिल्लै बोआइल करने ओह्दे बिच्च नमक जरूर पाना नमक कन्नै ओह् अच्छे कोला अच्छे गली जंदे फिर ओह्दे बाद शैल टमाटर प्याज थोम शैल तड़का लाो उ'नें गी सानूं होटल पता ऐ अस वैसे प्याज ते थोम नेईं पांदे ताकि लोक आखदे प्याज थोम ते नेईं ना पाए दा लेकिन इ'यां जैदा अच्छे अगर राजमांह् बनाने होन अदरक थोम प्याज सब कुछ पाइयै गै जैदा शैल बनदे न ठीक ऐ नेईं तां जेह्ड़ी प्या राजमांह् जेह्ड़े स्हेई होंदे न ओह् सब कुछ पाइयै गै जैदा अच्छे बनदे कि उ'नें गी तेज तड़का गै चाहिदा होंदा ऐ कि कि जैदा तेज तड़के कन्नै गै शैल चीजां बनदियां होर असें गुलाब जामनु में इक बारी बनाए थोह्ड़ी सूजी लैती थोह्ड़ा बिच्च दुद्ध पाया थोह्ड़ा बिच्च में ओह् पाया घ्यो पाया ते में गोल गोल बनाइयै गुलाब जामनु बनाए ते मतलब कुसै ने बी पसंद हैन्नी कीते ते में आपूं गै खाद्धे ते फिर में ते बनाए दे में ते खाने हे सु'ट्टने थोह्ड़ी हे इन्ना कुछ पाए दा हा हल्ली थोह्ड़े थोह्ड़े शैल सख्त बने दे हे ते बच्चें खाद्धे गै निं ते में आपूं गै खाने पे ते ओह् कीते दा पूड़ियां आलू शैल देहीं पाइयै आलू बनाओ उबालो देहीं पाओ बिच्च जीरा पाओ शैल बनाओ पूड़ियां बनाओ फिर बी बड़े शैल साढ़े बच्चे शैल पसंद करदे ते बड़े खुश होइयै खंदे ओह् करना चाहिदा प्लाऽ पीले चौल मटर मुटर पाइयै सब कुछ पाइयै शैल पीले चौल बी शैल बनदे ओह् पीले चौल जेह्ड़े होंदे ना पलाऽ टाइप ओह् सारियें सब्जियें दा मिक्स करियै गै शैल बनदे कि कि ओह् पूरियां सब्जियां सुब्जियां पाइयै बिच्च शैल करियै बनाओ ते जैदा गै शैल बनदे पीले चौल साढ़े प्लाऽ टाइप जेह्ड़े ना साढ़े बच्चे जैदा खाना पसंद करदे देहीं कन्नै फिर आलू परौंठा आलू परौंठा बनाओ आलू उबाल करो बिच्च धनिया पाओ बिच्च मिर्ची पाओ बिच्च ओह् पाओ प्याज पाओ आलू परौंठा सवेरै जैदा न्हारी बिच्च चाह् कन्नै जां देहीं कन्नै बी बच्चे जैदा गै पसंद करदे खाना ते अस बस फूड बनाने बिच्च ते अस जैदातर मैक्सीमम माहिर आं कि कि साढ़ा इक रुट्टी दा छोटा जेहा ढाबा ऐ असें उत्थै बी रुट्टी बनाने पौंदी ऐ ते घर बी बनाने पौंदी ऐ रुट्टी बनाने बिच्च अस बड़े जैदा माहिर आं होर जय ठीक ऐ म्हाराज